کہتے ہیں کہ تخلیق کی قوت پیدائشی ہوتی ہے لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے حقیقت یہ ہے کہ تخلیق اور تخلیقی صلاحیت پیدائشی نہیں ہوتی بلکہ یہ کسی بھی شخص کے اندر پیدا کی جا سکتی ہے خاص طور پہ کم عمر بچوں کے اندر اس سلسلے میں آرٹ اور کرافٹ ایک بہترین مثال ہے آرٹ اور کرافٹ ایک ایسا میدان ہے اور ایک ایسی فیلڈ ہے جو کہ بچے اس میں کافی دلچسپی لیتے ہیں تخلیق کا مطلب ہوتا ہے نئی باتیں نئی چیزیں نئے راستے اور نئی سوچ پیدا کرنا اور آرٹ کرافٹ ایک نئے راستے پیدا کرنے کا بہترین ذریعہ ہے خواتین اور سماجی طور پر کمزور طبقے کے لیے سماج میں برابری کا موقع اس سے مل جاتا ہے تو ان دونوں میدانوں سے خواتین آسانی سے اپنے اندر کی صلاحیتوں کو استعمال میں لاتے ہوئے سماج میں اپنا مقام پیدا کر سکتی ہیں نئی سوچ پیش کر سکتی ہیں دنیا کو نئے راستے دکھا سکتی ہیں